जी हाँ मुझे लगता है कि हमारे स्थानीय समाचारों को मीडिया में पर्याप्त कवरेज मिल रहा है क्योंकि वर्तमान समय में मीडिया वाले स्थानीय समाचारों को विभिन्न लोगों से पूछ कर उजागर करते हैं और समाचार माध्यमों में ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं जो कि लोग उनको बता भी देते हैं और वर्तमान में स्थानीय समाचारों में मीडिया वाले लोग स्थानीय लोगों से वहाँ के जो भी उनको परेशानी है उनके बारे में और उनके क्या क्या वर्तमान सरकार से अपेक्षाएँ इस विषय में सभी जानकारियों को पूछते हैं और समाचार माध्यमों में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें पूछनी हो क्योंकि समाचार पत्र में मीडिया वाले ही आज कल सभी बातों पर पर्याप्त मात्रा में चर्चा करता हैं